میرے علاقے میں بہت سارے مقامی بینک اور میچول فنڈس ہیں جو کارڈز کے ذریعے سے اکثر لوگوں کی مدد کرتے ہیں مجھے تین مہینے پہلے میرے ایک دوست کے میچول فنڈس میں اپلائی کرنا پڑا تھا شروع شروع میں تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ یہ تجربہ میرے لیے نیا نیا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کسی چیز میں اپلائی نہیں کیا تھا لیکن پھر جب میں میچول فنڈز والوں سے ملا تو مجھے کافی حد تک ان کی باتیں سمجھ میں آ گئیں اور میں نے ان کی ساری مطلوبہ دستاویزات و کاغذات کی خانہ پری کر کے اس کو اپلائی کر دیا یہ تجربہ میرے لیے کافی اچھا ثابت ہوا